ड्रॉइंग तऽ हमसब इसकुल मे जखन पढ़ियै तखुनते हमरा सबके जे गुरुजी रहलथिन तऽ ओ दैत रहलथिन हमरा सबके टास्क बनाबै के लेल की चित्रकारी करय के लेल कोनो कोनो पेंटिंग बना के लाबे के लेल तऽ ओहे हम सब बनाबैत रहलियै आ अइसन वर्कशॉप त नहि केलियै लेकिन इसकुल मे जे टास्क मिलै तऽ घरे मास्टर जी कहथिन एगो बनाबे लए अपने से दूगो चारि गो पाँच गो बनाके ले जइयै अच्छा से अच्छा कोशिश करियै जे मतलब अच्छा पेंटिंग बना पाबि बहुत कोशिश केला के बाद मतलब बना पबैत रहली आ गुरुजी मतलब अच्छा अंक भी दैत रहलथिन ओ पेंटिंग के लेके ड्रॉइंग करैत रहली हमसब अब अभ्यास कयले रहली अभी भी कभी कभी बनाबैत रहै छी हमसब ड्रॉइंग कोनो कोनो चीज के जैसे कोनो खेत उत के हो गेल ड्रॉइंग जय मे पेड़ पौधा लागल अछि जाहि मे भैंस बकरी सब चरि तऽ रहैत अछि गाय रहय छै भगवान जी के पेंटिंग हो गेल अभी दुर्गा माता जे आ रहल अथिन दुर्गा पूजा के ले के पेंटिंग उंटिंग हमसब कभी कभी बनाबैत रहय छी बच्चा सब है घर मे तऽ ओकरे सीखाबै मे हमहुँ सब पेटिंग कर लै छी बच्चा सब भी बहुत अच्छा पेंटिंग करै छै इहे सब है हमसब कभी वर्कशाप ना कयलियै वर्कशाप करय के लेल हमरा सबके उतना परिपूर्ण ना रही पेंटिंग मे ड्रॉइंग मे ड्रॉइंग जे करियै हमसब बचपन मे क्लास जे करियै ओहि मे ड्रॉइंग क्लास हमरा सबके एगो कोइ आधा घंटा एक घंटा के क्लास होइ ओहिमे हमसब ड्रॉइंग करैत रहली जोन जे अच्छा खासा ड्रॉइंग हमसब करैत रहली